दान दैज्लां बोथोर फैनाय आगोल आगोलनो माने खोथिया फोनो गोनां जालायनोसै खोथिया फोनाय आगोल आगोल दा अखायाबो माने सम हिसाबैबा बोथोर लानानै माब्लाबा जों फोनो नागिरो बे बोथोरावबो जुदि टाइम हिसाबै जुदि फोनो मोना अखाबो हाया खाथियाव माने हाखर हालाबो गैया दै सारनाबो फोनो दा फोनायावबो इसे उसुबिदा जाहैयो आरो फोनानै गायनायनि उनावबो माने माब्लाबा दै गैया जायो माब्लाबा आरो अखा हानानै अभार अखा हायोब्ला बे गायनायनि उनाव मोजाङै गायना गारबोगोन आरो गाखाङोब्ला माने ओरैहाय दै हगारना होगोन भुटाना भुटाना होगोरनायनि उनाव लोमजोबनानै हनै माने मायखौनो जाजोबलाङो लोमनानै सेवजोबना थायो माने बिसदिनाव लागै दैयानो थायो रानाबो राना माबो राना मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाजोबलाङो बिदियैनो माने आबाद मावनायबा बिराद सिन्था खालामनो गोनां जादो जिखिजाया मावाबाबो जाया माखौ जानो हा इसेल' दङ बेखौ मावाबाबो जाया माखौ जानो बेखायनो खस्थ' खालामनाबाबो सम सम माने बोथोरखो नायनानै आबादखो मावनाय जायो खिन्थु खस्थ' खालामना गायगोन जोङो गायगोन फुगोन आलि दानगोन हाल एवगोन ओमफ्राय बेफोरबायसा खरसा खालामनायनि उनावबो माया जेला जे माने ओंखारगोन बे ओंखारना मोन्नाय समावबो एम्फौवा फैलायबाय बेफोरा जेव जेव माने नों एम्फौखो ओरैबायसा गिलु बालु हरसेयावनो फाग्लासो हरसेयावनो जाजोबना दोनो माने मायखौ ओरैबायसा अरस' जोबगोन एक्ख'वानो थाया माने ओरैबायसा गाबथाव थाव माने बोथोर माबोरै जाखो माने आस'रिथ खोथा बोथोरा बोरै सोलायलांखो दा बहुद साननो गोनां बे आबाद मावनायावबो नङाबाथ' आबाद मावनानै बिराद मोजां मोनो आं माने थेवब्लाबो आं गारनो हानाय नङा आबादखौ माने आबादाव बहुद लाब दं आरो बे जों माने न' खाथि खाला इसेयाव जेनेबा एसे जायगा थानायावनो जों मेगं फोगोन माने लाइ बा सिजोनाव मेसें बोथोराव लाइ मैगं लाफा मैगं बा एसे आलु बा फान्थाव बा बानलौ फांनैसो माने गावनि न'नि जानो आनथा खिनिखो जों गायना लाहैयो माने गायनानै जानानै बिराद मोजां नाङो बुस्थुखो खिन्थु माने हासार नांगौ आरो गोबोर हासार खिन्थु जों इउ इउरिया होनानै जेबो लाब गैया है सेवजोबोसो माने हायाबो बया जायो एखायनो गोबोर हासारखौ होनाबा बे लकेल मैगं खबियानो जा फन्थावानो जा बा आलुवानो जा बा बानलुवानो जा जेखुनु बुस्थु लाइ लाफायानो जा जानानै बिराद थेस्थि मोजां मोनो बेखायनो माने गायनाया बिराद मोजां ओरैनो गारनाबो दोनजायाना हाफोरखौ बिराद लस जायो गायना दोनबा आरो जों बेजोंनो सोलिनांगोन गोरिब गुन्द्राफ्रा होमबासो जों गरसे गरनै न'निफाय मोन्नाय जायोब्ला माने जानानै आग्लायनायखो थाइसे थाइनै मैगंखौ फान्नानैबो मोनबावो बेजोंनो थाव संख्रि माब्लाबा बायनानै लाना फैनो हायो आरो बै इसे बेसर फोलायबायलै मोनाबा सारि बिघासो तिन साराय तिन बिघा बिदिनो बेसर फोनायनि उनाव ओरैबायसा माने मोसौ होगारना होबाय मानसिफ्रा बाबरे बाब मोसौखौबो लाखिनो हाया लाखिनो हाया एगदम जाजोब थारबाय माने बेराबो होनो हाया हारसिं ओरैहाय मानसिफ्रा रावबो बेसर फोयाखै देग्लाय आं हारसिंल' होबाय मा जागोन माने जेबो मावनानै जानो हाया सिमोनथ' बोसोराव माने बेसराव ओरैबासे सारि बिघायाव माने जेबो गैया जालांबाय माबा मा होनो उराय जोबदोलै उराय जोबदो उरायनानै माने गत्थाइ बेगर गोयै जाना थाबाय बिखोनो आं देग्लाइ इसे मोजां जागोन खोमा होननानै सान्नानै देग्लाइबो सारि बिघासो होबाय लांख्रांग्रा एबार माबा मोसौखोनो एगार जोबना होबाय होइ मानसिफोरा बिदिबो सिन्था खालामोना सोरबा गावबागाव बयबो मावलाय नांगो होमबासो खामानि बयबो जुदि बेबायसा इसे इसे मावलायबा बेस'रा देग्लाइ मोजां जादोंथ' बिराद मोजां जादो सोरनाबा सोरनाबा जायैफ्रा मोजा बेरा होनो हादो बिसिनिया मोजां जादो बेखायनो गासिबो जलायना थाया लासिनो बेसरफोरखौ जुदि बा इसे इसे फोयो बयबो जयैनो लोगो लाना होमबाना मोसौ मोसानिबो इसे सेब जायो होमबाना बयबो मोसौफोरखौ खाना दोनगोन माबाफोराव फोथार बारियाव दा मोसौखौ हगारना होयोबा बहा आबाद गोनगोन दासं हरै बोरमा एखिजाया मोसौ दा जेबोखौनो मावनो हाया रखम जालांबाय थेवब्लाबो माने बोथोराव लाना बोथोर मावथारनोनो नांगोन मावाबाबो जानाय नङा नोङाबा मानसिनि बेमार जालांगोन इसे इसे मावनानै जुदि खोथैनो हाबासो मानसिफोराबो एसे मावनो हानाय आंखौ नुनानैसो सेस्था खालामो सोरबा आरो न'वाव खाथि खालायाव गायना लानांगो आं बेखायनो गायो फुरा मैगं मेला है खारजियानो जा माबा जिखुनु दंफां लाइफां बा आरो न'वाव मानैसो बोरमा लानो हाबाथ' दा बोरमा मासे लाबोदो र' आरो दाउ दङ ओरैनो जेनेबा मथा मथि बिसथासो फिसायै गेदेरै दोङो आमफ्राय बिदिनो दाउनि फाराम खालामनो हानायबा लकेल दाउ आंनाथ' लकेलानो गोजा बयलार सयलार मोजां मोना एखायनो बिराद माने लकेल दाउखौ फिसिनो हाबा होन्ना सानबाय थायो दा अमा फिसिबाय थांनाय बोसोराव लगडाउनावमोनलाय फास लगडाउनाव है गथाय पुलिसा होसोदो होसोदो बग्रा गुन्दै लायनो हाया दाना लानो हाया माने बिस दस्था मोनलै आंना माने फाराम बानायनो होन्नानै लाबोबाय फिसा फिसायावनो दुइ हाजार खरि होना आमफाय खानानै होबाय दङ आहा दा देरबायबो फास लगडाउन कर'ना फैबायना हेह एखेबारि माबाबाय माने मानसिफोरा नुनानै कर'ना भाइरास फैदो फैदो ओंखारनो हाया होन्नानै पुलिसाबो होसोलाबाय होसोनायनि उनाव आरो थांनो हायालै दाम खमावनो हरनो गोनां जाबाय अमाखो साला बिराद लस जाबाय एखायनो आं एबार अमा समा फिसिला र' होन्नानै है बहुद जायोबोना दस्था अमायाव बस्थासे दाना बायना लाबोबा है सानब्रै सानबायावनो जोबो सुद्दस' सुद्दस' खारखायोमोन बाबरे बाब बेखायनो दा आङो अमाखो फिसिला बोरमासो लानसै एबार बोरमा मासे जाबाय नामा खानथाम बायना लाबोनाया आङो हानथाम माने दिनैजों हानब्रैयानो जाबाय हुलि खानाय बेखोनो मासेनिफ्रायनो जाथ्रा खालामलांनि मोजाङै जाबा फुरा आं फुरथि खालाम जोबथारगोन बोरमाखोनो एबार खाथि खालायाव आरो माने दङना फोथारबारि हेफोराव दराव होगोन बिदिनो बेस्थ' जाना थानो हागोन होमबासो एसे एला बोरमानिफ्राय मोनगोन जोङो होमबासो मानसिया माने बेस्थ' जाना थानो हागोन नङाबा मा मावगोन बिफोरखौनो जुदि इसे एला नायनानै बखो लाबजागोन बखो मावोबा मोजां माने इनखाम जागोन होमबासो बुस्थुखौ जोङो गरसे गरनै थाइसे थाइनै फैसा मोन्नाय जागोन गायनायनि दिनाव गायसिगोन माने मेसें बोथोरबा बेखौनो मैगं थाइगं न'वाव गायबाय जाबाय जानायनि उनाव आग्लायनायफोरखौ फान्नोबो हागोन बिदिनो माने उफाय गैया आरो उफाय माने बोथोरा सोलायबाबो आरो माने मावथारनाय समाव मावनो नांगोन जोङो जेनेबा बोथोराथ' मब्लाबा अखाया बारा हायो मब्लाबा अखायानो गैया जायो थेवब्लाबो आबादखौ आबाद हिसाबैनो मावथारनांगोन्ना होमबासो जों थांना थानो हागोन दै सारनाबाबो खोथिया फोनांगोन माने खोथिया फोनो दैखो गैयाबाबो मिचिन लगायनाबाबो फोनांगोन फोनाय समाव आरो गायनाय समावबो जों गायना लानांगोन होमब्लासो जोङो बे बुस्थुखौ माने सोलिना गाव फरियालै सोलिनो हानाय जागोन जाह आबाद होन्नाय बुस्थुवा बिराद गेदेर खोथा बेखौ बयबो जुदि जों आबाद मावनो गारोबा जों माने जानाय लोंनाय बहुद पब्लेम जाना फैगोन आं ओंखायनो सिन्था खालामो आबादा बिराद मोजां बुस्थु गावनि देहानिबो मोजां आरो पिअर बुस्थु मोनजायो जोङो खिन्थु बिनि गेजेरावनो बोथोरा दाथ' एम्फौ एनला जाखादोआनो मायआव आं दहायनो माने बुंदोंमोन माय माला मायफोरावबो माने मोन्नायनि उनाव जोंनियाव एबार ओरैबैसा अरदों माने एम्फौवा अरनानै सेस खालाम जोबदों हरसेयावनो गथाय अरस' जोबदो हरसेयाव अरजोबनानै लानदां दोनखायो मेगन मोदैलाय गलायनाय जादो सोरनिबा सोरनाबाथ' खिन्थु थेवबाबो हादो देसं थाइसे माने गरसे गरनै जि मोनो बेखोनो जिगाब खिनिखोनोथ' लाबोनो हादो बै मोसौ मासे मानै बा इदिनो मब्लाबा जिगाब्बो दरखार जायोना एखायनो लाबोनाय जादो आरो उफाय गैया आरो इदिनो सोलिनांगोन